चार अप्रेल उणिवीह सौ सतरि हिकु जनवरी उणिवीह सौ चौरासी पंजवीह फेबररी ॿ हज़ार ॿावीह छह जून उणिवीह सौ नवे अठ जुलाई ॿ हज़ार टेवीह